स्कुल टॅक्सबुक जे आसात ते स्टुडंट फ्रेंडली जावपाची चड गरज आसा आमी आजूनी ओल्ड पेटर्न ओल्ड स्टायलिन त्याच पद्दतीन तोच फोंट आनी ताका लागून तें भुरगें जें आसात तें पुस्तक वाचपाक सोदनात स्वता स्कुलाचे किंवा क्लासरुमांतलें टॅक्सबुक सुद्दां भुरगो ताचे कडेन एट्रेक्ट जातलो ह्या टायपाचें कलरफुल करपाचें गरज आसा जें नात